मड़ो केह् गल्ल सनां तुसेंई इक मिगी ब्याह् हा म्हल्लै में सोचेआ मेरे कोल होने कप्पड़े बथेरे कप्पड़े होने अवा में दिक्खेआ जैलु अगले दिन ब्याह् हा में दिक्खी खोह्लियै लमारी महां दिक्खनी आं कप्पड़े कुप्पड़े दिक्खियै रक्खनी आं दिक्खेआ इक किश नी पाने आस्तै ते केह् करना फ्ही गेई बजार गेई बजार तुप्पेआ केह् लैं केह् लैं लास्ट च दमाग लाया इक कुर्ता लेई लैनियां शैल जेहा गेई लैता कुर्ता इक बड़ी हट्टियां फरोलियां नेईं पंसद आ नेईं गै पंसद आ इक लब्भी इक हट्टी उत्थें दिक्खेआ उत्थें बड़े बड़े शैल शैल कुर्ते हे रेट मैंह्गा अवा ठीक ऐ शैल चीज होऐ ते मैंह्गी पैसे खरचने किश होंदा नी ऐ पैसे खरचने इ'यां दिल करी जंदा ते गेई उत्थे दिक्खेआ हट्टी पीले रंग पीले रंगे दा कुर्ता दिक्खेआ मड़ो इन्ना शैल ओह्दे बार्डर इन्ना शैल इन्ना मार्डन ताक इ'यां लंबे लंबे लंबा कुर्ता गला बंद बाह्मां इ'यां अद्धी अद्धियां ते बार्डर ओह्दा इन्ना सोह्ना इन्ना सोह्ना बार्डर ते गला बी बड़ा शैल बंद इयां बटन लग्गे दे थल्ले धोड़ी ते दिक्खेआ में लेई लैता ओह् मिगी उनें दित्ता ज्हार रपेऽ दा बा बड़ा सौह्ना गेई घर आह्नेआ घर आह्लें दस्सेआ उनेंई बी बड़ा पंसद आया में आखेआ नेईं शैल ठीक ऐ ज्हार रपेआ इ'यां कम्म आया गेई ते राती केह् करना हा प्रैस प्रुस कीता उसी राती गेई लाइयै बजार बजार केह् जाना उत्थै गेई बराती दिक्खेआ जे मेरियां स्हेलियां आखा दियां हां बड़ा शैल लगा दा कुर्ता पैंट कन्नै पाए दा कन्नै बडा शैल लग्गा दा सारें बड़ी तरीफ कीती द'ऊं स्हेलियां मेरियां आखदियां असें बी लेई दे नेहा कुर्ता सस्ता बी तुकी थ्होई गेआ ते कन्नै शैल बी बड़ा हैनी पैसे खरचने गी अगर शैल चीज लब्भै ते फ्ही लेई लैनी चाहिदी फ्ही नेईं केह् करना अगले दिन गेई लेइयै दो स्हेलियें गी उनें बी लैते दं'ऊ कुर्ते गेइयां में आखुडेआ अंकल गी महा अंकल इनें घट्ट लाएओ दं'ऊ थुहाड़े ग्राहक बनाए नी दं'ऊ थुआड़े ग्राहक बनाए ते इनें घट्ट घट्ट गै लाएओ उनें जेह्ड़े अंकल न जेह्ड़ा ज्हार रपेऽ दा कुर्ता उनेंगी नौ सौ नौ सौ रपेऽ दा लाउड़ेआ में जेल्लै गेई में बी लेई लैता होर इक फ्ही मिगी लग्गेआ इक लाल कलर दा ओह्दा बी गला बड़ा शैल हा पिच्छुआं डीप नैक ही अग्गुआं इ'यां निक्का निक्का कुर्ती कुर्ती जेह्की पैंटे कन्नै नी लांदे निक्की कुर्ती ओह् पंज सौ रपेऽ दी दित्ती उनें मिकी इ'यां लाल कढाई उसी इ'यां बाह्में थोह्ड़ी थोह्ड़ी कढाई ही गले गी थोह्ड़ी थोह्ड़ी कढाई ही ते बार्डरै गी बड़ा सोह्ना बड़ा शैल थ्होएआ मिकी कुर्ता